नमस्ते नमस्ते हाँ बहन जी जी है वह मिलेगा थोक में मिलेगा हाँ तो सौ कोपी मिलेगी उसमें क्या है कि जो पचास रुपये का वाली कोपी है तो उसमें आपको तीस पैंतीस रुपये में मिल जाएगा

उसमें तो दो तीन रुपये डिस्काउंट आएगा वह भी आपको डिस्काउंट में मिलेगा ऐसा नहीं है कि मतलब वह दो रुपये एक रुपये डिस्काउंट नहीं रहेगा हर चीज़ चाहे क़लम हो चाहे कापी हो चाहे जो भी हो सब सब चाहे रबड़ हो पेंसिल हो चाहे मतलब कटर भी हो कुछ भी हो मतलब सब डिस्काउंट में होगा आपको पैकेट में मिल जाएगा बीस रुपये वाले में पाँच रुपये डिस्काउंट होगा वह पन्द्रह रुपये का पड़ेगा जो दस रुपये का रहेगा वो आठ रूपये का पड़ेगा नहीं नहीं सब सब सामान मिलेगा उसमें डिस्काउंट रहेगा ऐसा नहीं है कि मतलब यह डिस्काउंट नहीं रहेगा तो उसमें फ़ायदा कैसे होगा जी जी मतलब जो भी बाज़ार का मतलब पढ़ाई लिखाई का सामान है क्या है मतलब हर चीज़ आपको डिस्काउंट रेट में मिलेगा दोनों चीज़ छूट में रहेगा ऐसा नही है कि मतलब

हाँ जी जी जी मिलेगा सब मतलब सब कुछ मिलेगा छूट में रहेगा दो पैसा मतलब छूट नहीं रहेगा ऐसे कैसे होगा

सब सब चाहे जो हाई इस्कूल का हो चाहे कक्षा आठ का हो पाँच का हो इंटर का हो कोई भी हो